मछुआरों के बहुत से समूह और जातियाँ हैं जिनमें से एक जाति का नाम है कुटुम्बा जाति यह जाति मछुआरों के ही जाति में से ही एक है हम एक साथ समुदाय में मिल कर बहुत खुशी से प्रसन्नता से मिलजुल कर रहते हैं मछुआरों के समुदाय बहुत से त्योहार मनाते हैं जैसे कि मछली पकड़ने का त्योहार जिसमे वह मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ने की प्रतियोगिता मे भाग लेकर उसे खेल के तौर पर खेलते है